बिबारखौ जों गायो दालिया बिबार दाउस्रि आथिं बिनि बिबारखौ जों खाना फुजा होयो बिबारा बारफ्रुना ज्रय सिरिलाङो फुजा होनायाव जों जोबोद मोजां मोनो बाहायनो बिबारखौ बिबदिनो बायदि बायदि खामानियाव बाहायनाय जायो बिबारखौ ओंख्रि जाग्राया जोगोनार खुमब्रा दाल दालिया भिन्डि सबाइ बिमा थाइबें बायदि रोखोमनि मैगं थायगं गायो जों बिबदिनो बाजाराव फानहैयो न'वावबो जायो गामिनि सोरबा आबै आबौ जानाय आमाय आनै जानाय बिसोरनो जों राननानै हरो एफा एफा बिसिबां जाबाबो जाख'लायनो हायि मैगंखौ एफा एफा राननानै हरनांगौ जायो